आंथ' दा फालांगि खालामा आं दा पारलार पारलार आवसो थायो पारलार आवसो मावो एखनबा बिदिनो एखनबा बिदिनो खानाय बोनायफोरखौ अफार हगारो फेसियेल खालामनायफोरखौ अफार हगारो बिदिनो सम सम बिदिनो मोखां खानाय खानाय बोनाय मोखां सुजानाय बेसोरखौ गासिबो अफार हगारो आरो बिदिनो दुरगा फुजा मा मा फेस्टिभेल बायदिसिना फैबा बिदिनो माखासे बुसथुफोरखौ अफार हगारनानै होयो आरो गाव खानाय बोनाय खानाय सुनाय बिदिनो खानाय हास'नाय बेफोरखौ अफार हगारनानै होयो